मुखतः ग्रामीण आर शहरी पद्धति पर जेना हम सब गाममे रहैत छी तऽ अपन जे प्रारम्भिक शिक्षा छै जे गाँवके बगलके हरिजन इसकुल छै ओहिसँ होइत छै हरिजन इसकुल विद्यार्थी पंँचमांँ छठा तक पढ़लक ताहिके बाद आबि गेल मिडिल इसकुलमे मिडिल स्कूलमे अठमांँ नओमांँ दशमांँ तक विद्यार्थी ओहिमे पढ़लक दशमाके बाद आबि जाइत छै हाई इसकुलमे हाई स्कूलमे दशमांँ एगारहमी बारहमी तकके पढाई ओहिमे छै ताहिके बाद बगलमे जिला मुख्यालय सुपौल छै ओहिमे कतेक आदमी एडमिशन करेलक कतेक आदमी सहरसामे करेलक कतेक बाहर चलि गेल सङ्ग सङ्ग जे मोहन टोलाके जे पण्डितके धिया पूता सब भेल ओ सब अपन संस्कृत पढ़ऽ लागल टोल मोहल्ला सबमे बहुत संस्कृतके विद्वान् सब छै जिनका लग जाकऽ ओ सब अपन संस्कृतके अध्ययन सब करैए जाहिसँ कि हुनका सबके जीवन जीविका बढ़िआँसँ निर्वहन होइए सङ्ग सङ्ग पंडिताइके लाइन भी काफी बढ़िआँ छै संस्कृत पढ़ि लेलक तऽ संस्कृतके उच्चारण पढ़ब लिखब से सब सेहो सब जे छै से सङ्ग सङ्ग भए जाइत छै ताहि लेल हमर इएह सुझाव अछि जे ग्रामीणमे संस्कृतके महत्त्व काफी बढ़िआँ छै आ काफी नीक भी लागैए छै संस्कृत भाषा सुनैमे